हलो होटल मयूर मां कशिश थी ॻाल्हायां कल्ह मां तव्हांखे चारि डिशिज़ जो ऑडर ॾिनो हो दाल तड़का पनीर पनीर जी भाॼी चारि बिरयानी नान तव्हांजो फूड ॾाढो सुठो हुयो ॾाढो स्वादिष्ट हुयो तव्हांजी पैकिंग बि ॾाढी सुठी थियल हुई मां तव्हां फूड ॾाढो असांखे टाइम ते पहुचायो आहे हुन जी मां तव्हां सां तव्हांजी जाम वॾी शुक्रगुज़ारु आहियां हिन ख़राबु मौसम में बि तव्हां असांखे टाइम ते खाधो पहुचायो आहे मुंहिंजे घरु परिवार खे तव्हांजो फूड खाधो ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो टेस्ट स्वादिष्ट बि हुयो ऐं तव्हां जे होटल जो नालो एतिरो त मशहूरु आहे त हमेशह असां तव्हांजे होटल मां ई खाधो घुराईंदा आहियूं मुंहिंजे परिवार त एतिरो बि चयो त हमेशह असांखे हिन होटल जो ई खाधो खारायो तव्हांजी सर्विस बि ॾाढी सुठी आहे टाइम ते बि तव्हां पहुचायो तव्हां जी हिन क्वालिटी बि ॾाढी सुठी बि क्वांटिटी बि तव्हां ॾाढी सुठी ॾींदा आहियो पैकिंग त तमामु ॾाढी घणी सुठी ॾिनी हुयव ॿई असां जेका पैकिंग जे करे फूड बि ॾिसण में बि वणंदो आहे त हुनखां पोइ वरी तव्हां हार बि नथी फूड जो वेस्ट न खाधो वेस्ट न वियो आहे हमेशह तव्हांजे होटल मां ई असांखे खाधो वणंदो आहे टेस्ट टेस्ट जे करे तव्हांखे ई हमेशा ऑडर ॾींदा आहियूं त अॻियां बि तव्हांखे ऑडर ॾींदासीं तव्हां तव्हांजी खाधे जे करे हमेशह असांजो परिवार में नालो बि थींदो आहे त एतिरी ॾाढो टेस्टी खाधो असांखे खाराईंदा आहियो जय झूलेलाल